हैलो जय झूलेलाल डॉक्टर साहिब मां पूनम हासाणी ती ॻाल्हायांव मुखे थोरो मौसम जे हिसाब सां इअं कफ अऊं साह खरण में तक़लीफ़ ती थे पई

त इअं मना तहां जेको ॿुधायो तव मुखे भई थोरी थोरी एक्सरसाइज़ भई कंदा रहो हिन लाए सांस जीअं क्लिअर थिअनि त हुए त मां रोज कंदी आयां प्राणायाम वग़ैरह सब पर तॾी बि मना मुखे इअं लॻे थो भई मां जेमल हुए प्राणायाम करे अचां ती न घर त मुखे थकान बि ती लॻे पई सांस खरण में थोड़ी तक़लीफ़ ती थे पई त उनजे लाए कुछ ॿुधायो तां दवा या कुछ बी हा मां सूप थोड़ो अवॉयड ती कयां पर पीअंदमि पो जी जी

जी जी जी जी ऑक्सीजन जे करे हा हा जी मां सोचां सोचां ती वंञण जे लाए पर त हाली तबियत मुंजी इअं ठीक नथी लॻे पई त इअं आए भई थोड़ा ॾींअं पैंरी मां दवा कयां थोड़ी हिकदमु ठीक थिआं त पो खणी पंज छह ॾींअं अठ ॾींअं निकिरि वञा जी

हा त मां थोड़ा घरु उपाव कंदमि थोरा घरु उपाव कंदमि अऊं तहांजी सलाह जे हिसाब सां ॾिसां ती नैक्स्ट वीक

धन्यवाद धन्यवाद जय झूले